गणेश चतुर्थी होली दिवाली गोडे मोडणी सोपताक कार्निवल शिगमो

दसरो गोकुल अष्टमी दही हंडी नोरात्री नागपंचमी फेस्त ओल्ड गोवा फेस्त शिरगांवची जात्रा शांतादुर्गाची जात्रा जागोर सोंपताक फोक डांस कट्टी डान्स घो घोडे देखणी हळडी कुकूम मार्गशीश मार्गशिशान जालेली पुजा श्रावण